क्षेत्र में पेहले आने जाने के कोई साधन नहीं थे साधन भी अगर कुछ रहते थे तो रास्ते नहीं थे सही सलामत उँच उँचा खाला गड्ढी गुड्ढा तमाम प्रकार की परेशानियाँ थी नाली कहीं कहीं तालाब कहीं उबड़ खाबड़ भिटा आने जाने की कोई रास्ते नहीं है जहाँ बसों ट्रेनों में भीड़ हैके आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं तो गाड़ी कैसे आए जाए हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यही रास्ते के लिए थी और रास्ते के साथ साथ पहले गाँव में ये रास्ता समस्या थी अब गाँव के साथ साथ पहले हमारे यहाँ जो मेन सड़क थी वो इतनी खराब थी उसमें पटरियाँ इतनी खराब थी कि उसमें तमाम प्रकार के गड्ढे थे आने जाने के लिए मोटरसाइकिल जाइए तब पर भी रिक्शे से जाइए तप्पर भी बस से जाइए तब भी उबड़ खाबड़ कूदते कादते लोगों को गिरने पर चोट लग जाया करता था लोग टूट फूट जाते थे कितने हाँ गलत ढंग से हादसे हो जाते थे लड़ भिड़ जाते थे लोग मर जाया करते थे इस पार से रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं थी सड़क भी कायदे से नहीं थे सड़क भी है तो वहाँ गड्ढी गुड्ढा है वहाँ बसे ट्रेनें बसें आने जाने में परेसानी हुआ करती थी और मोटरसाइकिल और साइकिल की बात क्या करें लोग पैदल चल के साधन रहते भी हुए पैदल जाया करते थे गाँव में उतर करके पैदल चल रहे हैं चलने के लिए रास्ता कायदे से नहीं है जिल प्रकार से लोग साधन रहते हुए साधन विहीन चल रहे हैं और आज धीरे धीरे ये परेशानी अब दूर हो रही है हमारे यहाँ इंटरलाकिंग प्रधान के माध्यम से बन रहा है सड़के जो है रास्ते जो है खरंजे जो उँचे उबड़ खाबड़ थे वो जो है समतल हो गए हैं सब रोड बन गया है और इस पार से नाली नूली जो है पक्की बन रहीं हैं इंटरलाकिंग हो रहा है सब रास्ते अब समस्याएँ सब धीरे धीरे दूर होती चली जा रहीं हैं और उसी प्रकार से हमारे यहाँ गाँव के बात के अलावा आने जाने के लिए दूर से रास्ते जो आया करते थे जैसे जंघई से मछली शहर के बीच इतनी सड़क खराब हो गई थी कि वहाँ पैदल चलने में दूभर होता था लोग जाने में दिक्कत होती थी गाड़ी घोड़ा है आ ज्यादा करते थे लोग साइड होने में लड़ भिड़ जाया करते थे कितनी गाड़िया लड़ जाती थी आदमी जान से हाथ धोना पड़ता था और साधन भी जो चल रहे थे उसमें भी लोग बैठे रहते करते थे तो उबड़ खाबड़ कूदने पर लोग गिर पड़ते थे बस में भी कुर्सी पर से और अब धीरे धीरे ये सरकार सुधार रही है हमारी पक्की सड़क बन रही है और पक्के नाले बन रहें हैं पुलिया लग रही है सड़क बाकायदा मरम्मत हो रही है पिच रोड बन गई है और साथ साथ तमाम और सुधार हो रहे हैं रास्ते के भी सुधार हो रहे हैं और जहाँ गाड़ियाँ चल रही थी एक ही पटरी थी आज सरकार धीरे धीरे ट्रेन का भी संचालन डबल दोहरी लाइन कर रही है जिसमें लोग स्टेशन पर भीड़ लगी रहा करती थी हमेशा लोग एक साधन से नहीं जा पाते थे अब दो दो तीन तीन गाड़ियाँ एक ही रास्ते से चल रहीं हैं आने जाने के लिए भी और जाने के लिए भी अब लोग साधन सुविधा इतनी हो गईं हैं कि अब कोई परेशानी नहीं रह गई है धीरे धीरे सब समस्याएँ दूर होती चली जा रहें हैं यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है जहाँ परेशानी थी तो परेशानी दूर कर रही है सरकार इसलिए हम कहेंगे कि आने वाले समय में ऐसी सरकार सुविधा कर दे जिससे कि समझ जिसे पैसेंजर के लिए यात्रियों के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा न रहे यही हम सरकार से उम्मीद कर रहें हैं और हम जनता से भी उम्मीद कर रहें हैं सांसद से उम्मीद कर रहें विधायक से उम्मीद कर रहें गाँव में हर प्रकार की सड़कें पिच हों नाली नाले सही हों ताकि के पानी इकट्ठे न होने पाएँ मच्छर से लोग परेशान रहते गड्ढे गुड्ढे रहने पर उसे तमाम प्रकार के रोग पै फैल जाया करते थे बीमारिया फैलती थीं इस प्रकार से बीमा जब ई सब पानी सुविधा और रास्ते सही रहेगे पानी की जमाव नहीं रहेगा तो किसी और के